खेॾण सां खेल खेॾण सां ग्रामीणनि छा शहरीन खे बि फ़ाइदो थींदो आहे ऐं उन सां छा थींदो आहे की स्वस्थ रहंदा आहियूं माण्हू स्वास्थ्य लाभ थींदो आहे शरीरु चुस्त फ़ुस्त रहंदो आहे खेॾण सां छा थींदो आहे कि तव्हांजो हर खेत्र में ध्यानु वेंदो आहे खेॾण में बि ध्यान थींदो आहे लाभ मिलंदो आहे उन सां शरीरु स्वस्थ रहंदो आहे स्वास्थ्य सही रहंदो आहे ऐं उन सां ॿियनि खे बि अॻिते वधाइण जो मौको मिलंदो आहे खेॾण सां छा थींदो आहे की तव्हां ॿियनि जी ग्रुप बि ठाहे करे खेॾी सघो था इलाही खेल एड़ अहिड़ा आहिनि खेॾ की उन में तव्हां ग्रुप ठाहे करे खेॾो इलाही खेल अहिड़ा आहिनि जंहिंमें ॿ ॼणा खेॾो इलाही खेल अहिड़ा आहिनि जंहिंमें चारि ॼणा खेॾो लेकिन खेॾो खेॾण सां छा थींदो हमेशह तव्हां फुर्तीला रहंदव फुर्तीला रहण सां छा थींदो तव्हांजे शरीर में बीमारी न थींदी तव्हांजे शरीर में कॾहिं कोई रोग न लॻंदो ऐं तव्हां पंहिंजे स्वस्थ रहंदव स्वस्थ रहण सां ॿियनि खे बि लाभ ॾींदव ऐं हमेशह सतर्क रहंदव हमेशह जेको आ्हे फ़ाइदे में रहंदव खेॾिणो ॾाढो ज़रूरी थींदो आहे कोई बि खेल खेॾो उन सां कोई मतिलबु न आहे की इहे खेल खेॾिणो आहे उहो न कोई बि खेल खेॾो खेल खेॾिणो आहे खेल खेॾण सां शरीरु स्वस्थ रहंदो फ़ुर्तीलो रहंदो